नमस्ते अरे सर मेरे घर में रेलिंग लगानी है तो आप आप खाली हैं तो ऐसा करिए कि कल आके नाप जोख लीजिए थोड़ा देख लीजिए कि कैसे कैसे लगाना में बता दूंगा आपको और क्या खर्च आएगा वो सब बता दीजिएगा अगर अभी आ सकते हैं तो अभी अभी आ सकते हैं तो अभी आ जाइए हाँ तो पता है यहीं का है अपने ही पास का है मैं आपको आपको रीसीव कर ले रहा हूँ आपकी दुकान में देख रहा हूँ तो कितना खर्च आएगा रेलिंग में हाँ अच्छा लेकिन मुझे ईस्टील की रेलिंग लगानी है जी दो दो खाने की होती है न जैसे ऊपर चढ़ते हैं फिर वहाँ से फिर ऊपर चढ़ते हैं तो वही है देख लीजिए आप क्या और छत पे भी लगवानी है और एक गेट एक गेट भी एक गेट भी बनाना है आपको ठीक है अच्छा किलो के हिसाब से लगाएंगे क्या रेट अच्छा अच्छा तो आप कहाँ पहले कहाँ आपकी दुकान थी यहीं पे आप काम सीखे हैं कि कहीं और से सीख के आए हैं अच्छा तो पहले कहाँ काम करते थे आप अच्छा अच्छा अच्छा नई दिल्ली में थे आप जी तो ठीक है आप कल आइएगा और बता दीजिएगा गेट है रेलिंग है और और भी कुछ काम है थोड़ा बहुत वगैरह बनाना है एक कूलर का एक वो बनवाना है कूलर का जैसे स्टैन्ड तो उसको भी देख लीजिएगा और टोटल बता दीजिएगा हिसाब से बताइएगा हिसाब से बताइएगा रेट आप आइएगा हमारे घर ठीक है आप देख के बताइएगा ठीक है नमस्ते